साढ़े मतलब कि साढ़े ग्रां बिच बड़ियां ट्रैडिशनल गेमां न साढ़े इत्थै खेढना ना जि'यां असें निक्के होंदे बड़ा शैल खेढदे हे खो खेढना स्टैपू खेढना बर्फी खेढना टैह्ना खेढनियां खिद्दू खेलना मतलब बड़ियां गेमां खेढदे अस निक्के होंदे अपने घर बिच जां अपने घर दे आंगन च खेढदे बेह्ड़े बिच खेढदे अस बड़ियां गेमां खेढदे जि'यां टैह्ना टैह्ना खेढदे अस टैह्ना इ'यां बेहियै खेढनियां चार चार टैह्नां होंदियां दौनें कोल ते असें खेढदे जाना पैह्लें इक इक चुक्कनी फ्ही दो दो चुक्कनी फ्ही तिन्न तिन्न चुक्कनी इ'यां खेढदे है निं उनें ई पुच्छना ए इ'यां टैह्ना खेढियां जंदियां हियां जि'यां अस बर्फी खेढदे हे बर्फी खेढने दा तरीका चार छे डब्बे बनाए जंदे हे इक ठीकरी लेई जंदी ठीकरी सु'ट्टना नुआढ़े बिच फ्ही उस्सी पैरै कन्नै घसीटी घसीटियै लैना फ्ही असें खिद्दू खेढदे हे ओह् ठीकरियां मतियां किट्ठियां करियै लानियां ते फ्ही खिद्दू कन्नै उस्सी मारना ते फ्ही नस्सी जाना सारे जनें ते फ्ही इक इक नै ओह् ठीकरी लांदे जाना जिसी जिसी ओह् खिद्दू बजदा चलग ओह् ओह् बंदा गेमां ओह् खेढ बिच्चा बाह्र होंदा जाना फ्ही इ'यां गै अस ओ खेढदे हे खो खो खेढदे हे खो खो च जि'यां खो खो च खेढना तां बी बड़ा मजा औंदा हा ओह्दे कन्नै बी अस बच्चा एक्टीवली एक्टिव रौंह्दा थोह्ड़ा मतलब ओह्दे शरीर दी बी कसरत होंदी ऐ ते खो खो खेढियै खो खो बी अस खेढदे हे फ्ही अस रनिंग बी करदे दौड़दे बी ऐ अस बड़ा दौड़दे हे जे इद्धर उद्धर तांह् तुआंह् जेह्दे कन्नै बच्चे दी हाइट बी होई जंदी हाइट होना बी बड़ा जैदा जरुरी ऐ लाइफ बिच जेह्दे कन्नै कल्लै गी अस मतलब अच्छी सेह्त अगर साढ़ी हैल्थ ठीक होऐ ते अस साढ़ा मन तन शरीर होऐ ते मन बी ठीक रौंह्दा इ'यै इक कारण ऐ कि गेमां दा बड़ा जैदा इम्पार्टैंट रोल ऐ साढ़े जीवन बिच अस बी निक्के होंदे बड़ियां सारियां खेढां खेढदे हे साढ़े इत्थै ते बड़ियां सारियां ट्रैडिशनल गेमां न इत्थै मतलब कि अस इ'यां बर्फियां ते खेढदे फ्ही अस लूडो बी खेढदे हे अस फ्ही अस सत्त समुन्दर पार बी खेढना किकली खेढनी असें किकली खेढनी फ्ही अस इक दूए छूना छप्पन छपाई खेढनी इक जनें छपी जाना दूए नै उसी तुप्पना तुप्पना फ्ही असें किकलियां खेढनियां शैल इ'यां ओह् करना फ्ही असें इ'यां मतलब बड़ियां खेढां खेढदे हे अस ते गेम हर इक खेढ दा साढ़े जीवन च बड़ा मता मैह्त्तवपूर्ण थाह्र ऐ ते असें इ'नें गी ट्रैडिशनल चीजें गी असें ट्रैडिशनल खेढें गी मतलब कि जीवंत रक्खना चाहिदा